आच्छा खामानियाथ नोंसो हागोना हायाथाय आंनिआव हायथ' मावथावथाव सुबिदाया नोंसिनि थाखाय दङ दंनाया

आंनियावनों हटेलाव थानानै थोरसि लथा सुनो हागोन हागोन नामा बेफोरखौहाय आंनिआवहाय दा बोथिसे जानाय ओंखाम बोथिसे ओंखाम जानाय ओमफ्राइ ओरैहाय आं थिनस'थाखा होननानै बुजायो आरिखि थिनस' थाखा होनानै बुजाय हरो बिनि बिनि बायह्रा दं नों मावथारोबा माहोनो बेवनो मावफैबानो जायो बेहा बांसिन जायो आर नों बेखौ मावनो बायोबा

मैगं फोरबो फाननानै सोलिनो हागोन जेरेखम सोलियो जोंनिआवहाय ओरैबायदि मारखेद दं दा लाबोबानो ओरैबायदि दा दैलां सिजेना मा होनो दाबल लाब जानो हागोन आरिखि सहायनो हायोबा खस्थ'खौ मावनो हायोबा बिजिनेस आसो सहायनो हायोबा खस्थ'खौ लानो हायोबा मैगंआव अनेख दं हा बे जोंनावनो थाफैना आंनिआवनो आंनि हटेलआवनो आंनो बेबायदि सोलिगासिनो आं थिनस'थाखा हरगोन दे फार दे दे ख गाबोन खबर लाफिनबानो जाबाय दे